मधुमेह बिमारीसे निपटाए निपटारा वास्ते घरेलु गाँव सबमे घरेलु उपाय छै कि नीमरो पत्ताके पिसिके पाउडर बनाके ओकरो पानिमे मिलायके पीलो जाइत छेै आओर करेलाके जूस करेला कच्चा करेलाके मिक्सीमे डालि करके जूस बनाकर ओकरा पिलेलासँ भी मधुमेह ठीक होइत छेै आओर चिरैताके पत्ता मेथीके मेथी सब ई सब पिलेलासँ जेकरा शुगर बिमारी रहैत छै मधुमेह ओकरा खिलाएल जाइत छै ई सब शु मधुमेह बीमारी एक एहन बीमारी होइत छै जेकि आदमीकेंँ मीठा जेकराभी होइत छै ओ मीठा चीज कभी खावा नहि सकैहै मीठा जैसे मिठाई चिन्नीसे बनल किछु भी चावल भी एवोइड करैछे मतलब चावल भी खएलासँ मना करैत छेै कि चावल वावल नही खाना चाहिए आओर जेकरामे मधुमेह होइत छेै बस जितनाभी कड़वा चीज होइत छेै नीम करेला जितनाभी चीज कड़वा चीज ओसब मेथी आओर ई सब खिलेलौ जाइत छेै